बिब' बिनानावनि बिब' बिनानाव आंहा नोंगौ गैया नङा दङ बिब' बिब' सानै बिदा सासे फंबाय सासे बि ओरै गोरोबनाया जों बहुट मोजां गोरोबलायो दा बिखिनि माखासे बस्टुआ संसार जाबोनायनि बेलायाव बिदिनो जायो सोरबाया एसे खर'आव बजाय थायोबा लोंनाय जानाय थायो निसा लायो बेखिनियाव अबेबा गोरोबलायनो नागिरा आरो बेफोरबायदि जायो आरो बियाव एसे एनै बुंलायनाय जायो आरो बेबो बिदा फंबायनि गेजेराव बयबो अनलायनो थायोथ' बिदा फंबाय हिसाबै बेखेनियाव एसे जों बुंलायनाय जायो आरो फंबाया एसे निसा जायोथ' बेखौबो आङो एसे फैबा फैबा बायरायाव थायो नालाय फैबा नोङो निसाखौ बारा जानो नाङा बेखिनि बस्टुआव एसे गावबो बुंनाय जायो निसाखौ जाग्रा जाबाय हिसाबै एसेखौथ' जागोनानो बेबायदि आरो बिदायाबो बिदिनो बादा होयो आरो बुङो मोजां मोनलायनाया जों मोजां मोनलायो बिब'फोराबो बादा होयो दाथ' बिब'थ' सानै मोन आंहा दा बिब' सासे दं बिब' सासे देरसिना गैला आरो दा बेखिनि आरोखि दस्रा बिब'फोरजों जेबो गोरोबलायनाय गोरोबैखौथ' जेबो बुंनो हाला आरो आङो बेखौ गोरोबनायानो जायो दा एखम्बा बिदिनो एसे बबेबा बस्टुखौ सुखुआबा एसे फंफा फंनै बुंनाया जायो आरो बेखिनि